ہم نے اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کو ہاتھ سے پینٹنگ کر کے جنم دن کی بدھائی دیا تھا جب ہم ہاتھ سے پینٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی محنت لگتی ہے اور کافی مشکل سے بنتی ہے جب ایک بار اچھا پینٹنگ بن جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ خراب کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کیوںکہ ہم جب ہاتھ سے پینٹنگ کرتے ہیں تو وہ کافی مشکل سے ہو پاتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں جنم دن کی بدھائی اپنے دوست کو ہاتھ سے پینٹنگ کر کے اس کے نام کو اچھے سے لکھ کر کے اس کو بدھائی دیا تھا جس سے اس کی برتھ ڈے کو اچھے سے منایا جا سکے